पहिल बेर हमरा सभ बच्चा रही तऽ सखी सहेलीमे उपवास करै छलहुँ हम सभ व्रत करै छलहुँ हेँ एकटा नरक निवारण चतुर्दशी जाहिमे हम सभ सब बहिनपा मिलिकऽ मन्दिर जाइ छलहुँ हेँ आओर ओहिठाम बहुत रास आदमी सभ गबैत रहै छलखिन हेँ गीत तकरो सुनै छलहुँ हेँ आओर हम सभ अपनो जे छै से शिवके नचारीके जेना तेना एहि दुआरे ओतय निर्भीक रहै छलहुँ हेँ जे केओ सुननिहार नहि यऽ आपसमे अपने सखी बहिनपा छी नहि तऽ हेजिटेशन नहि रहै छलै एहि तरहक मतलब जे कोना गायब जे कोइ दुसि देतीह आओर किछु ओहिठाम अपन सखी बहिनपा मिलकऽ हम सभ शिवके नचारी गबै छलहुँ हेँ भगवानके जे छै से फेर बजरङ्ग बलीके गीत सीत गबै छलहुँ हेँ बचपनमे हमरा सभके बेसी भगवानके गीतसँ से स्नेह रहै छलै हँ ओहि समय रामलीला होइ छलै है अखन टी वी मोबाइल के प्रयोग भेलैए ओहि समयमे बेसी हमरा सभके समयमे रामलीला सेहो होइ छलै हैं ओहि समयमे जे कोनो तरहक फिल्मी गीत गबै छलैए तऽ ओकरा हम सभ दोहरबै छलहुँ हेँ घरमे आपसमे अपन सखी बहिनपा सङ्गे सेहो करै छलहुँ हेँ लेकिन बेसीतर हमरा सभके मैथिली गीतसँ बेसी लगाव रहल बचपनेसँ आओर गबैत रहलहुँ हमर माँ सेहो हमरा सभके जखन कखनो चारिटा गीत अबैत छल चारु गाबि लै छलहुँ तऽ मोन होइत छल किछु नया गबितहुँ तऽ माँ लगमे गेलहुँ माँ ई जे छै से एकटा गीत लिखा देथिन तऽ ओ लिखा दै छलीह हैं ओकरा अपन जाकऽ दोसर दिन एकटा नया गीत गयलहुँ बजरङ्ग बलीके स्थापना छन्हि हमरा सभके दरवज्जेपर तऽ ओहिमे हम सभ बजरङ्ग बलीके गीत गयलहुँ विभिन्न रङ्गक जे छै से अपन बन्दना स्तुति कयलहुँ